नमस्कार जियां में तुसेंगी सनाना चाह्न्नां अज्ज दे टैम च पढ़ाई इक बड़ा स्हेई सोर्स ऐ ठीक ऐ जरूरी नेईं कि कोई जाब लेई जां कोई पढ़ने लेई हां एह् ऐ कि पढ़ाई इक ज्ञान लेई कि बंदे गी थोह्ड़ा ज्ञान होना चाहिदा कि अस कैल्ली पढ़ा दे आं होर पढ़ने लेई जरूरी निं कि कोई शैल बड्डा हाल होऐ शैल टेबल कुर्सियां लग्गी दियां होन कोई चक्कर निं ओह्दा पढ़ाई इक ऐसी चीज ऐ जेह्ड़ी बंदा कुदै बी बैठियै पढ़ी सकदा ऐ कुदै बी जरूरी निं कि इक टेबल लग्गै अग्गैं अग्गै सब किश रक्खेआ साढ़े लेई साढ़ी फै ओह् ऐ सारी सुविधा लब्भा दी असें गी कोई नी पढ़ाई इक ऐसी चीज़ ऐ जेह्ड़ा बंदा जिन्नै जित्थें बंदा पढ़ना होग उत्थें बैठियै पढ़ी सकदा ऐ चाहे ओह् जंगलैं च ऐ चाहे ओह् प्हाड़ें च ऐ चाहे ओह् कुदै बी ऐ सारै पढ़ी सकदा ते उऐ चीज़ सना दा जेह्ड़ी में पढ़ाई बड़ा स्हेई इक साढ़े लेई जेह्ड़ी ऐ कि जरूरी निं कि असें नौकरी गै लैनी पढ़ाई लेई असें पढ़ी तां बी सकने आं तां बी पढ़ी सकने आं अस कुसै कन्नै गल्ल गल्लबात बी करनी होऐ तां ओह्दे लेई बी पढ़ाई अज्जकल इक कुसै सामनै बैठना कियां ऐ ओह् बी असें सिक्खना पौंदा कुसै कन्नै गल्ल कि'यां करनी ओह् बी सिक्खना पौंदा कुसै कन्नै रौह्ना कि'यां ऐ ओह् बी असें सिक्खना पौंदा पढ़ाई इक बड़ा स्हेई सोर्स ऐ एह् जरूरी निं कि अस कुदै बैठे दे आं शैल बर अन्दर मौसम ठंडा ऐ मोसम ठंडा ऐ मोसम खराब ऐ गर्मी ऐ ए सी लाइयै पढ़ने आं टेबल चाहिदा सारी सुविधा चाहिदी जरूरी निं ऐ जिन्नै पढ़ना ओह् कुदै बी पढ़ी सकदा कुदै बी चाहे जंगलें च चाहे कुदै बी बस मन होना चाहिदा इंसान दा कि में पढ़ना ऐ मन मन बड़ी बड्डी चीज ऐ मन मारना पौंदा ओह् निं मरदा ऐ नेईं पढ़न होंदा केईं बारी केईं बारी मन आखदा ओह् बाकी आह्ले फिरा दे में बी जन्नां नेईं पढ़ना जरूरी बड़ा जरूरी लोग आखदे ऐं पुत्तरा पढ़ी लै नेईं ते नेईं लग्गनी नौकरी जरूर कैल्ली नौकरी लेई पढ़ना होर बी बड़ियां चीज़ां न लोग अज्जकल अपना किन्ना कम्म खोह्ल्ला दे ओह्दे लेई पढ़ाई जरूरी ऐ कल गी नोट गिनना निं आन उत्थें जाइयै केह् फैदा पढ़ने दा सनाओ उ'ऐ चीज़ ऐ कि बंदे ने पढ़ना इक ऐसी चीज पढ़ना इन्ना जरूरी ऐ इंसान लेई तुस सोची बी निं सकदे पढ़ाई बड़ा जरूरी ऐ इंसान लेई अगर अज्ज नेईं पढ़गे अस कल आने आह्ले टैमां गी साढ़े जागत बच्चे उ'नेंगी केह् सखागे अस आने आह्ले टैमै च अज्ज एह् हा अज्ज दे टैम च पढ़ाई बड़ी जरूरी ऐ अज्ज दे टैम च इक घर कोई बजुर्ग होग उसी नेईं पढ़ना आंदा होग अपने दोह्तरे पोत्तरे मौजू लैंदे उं'दा साढ़ी दादी गी बोलना निं आंदा साढ़ी नानी गी बोलना निं आंदा साढ़े ताऊ गी बोलना नी आंदा साढ़े पापे गी हिन्दी बोलना निं आंदी हिन्दी बोलना निं आंदी ओह् कि अस पढ़े उ'नें समझाया अग्गै कुत्थें दे कुत्थें पुज्जी गे पैह्लें ओह् बी जमान्ने हे मंजां चरान जाना मंजां चरान जाना उत्थें जाइयै पढ़ना अज्ज दे टैम च उऐ चक्कर ऐ देखो देखी बड़ी बधी गेदी ऐ पढ़न हैनी होंदा हून कुसै कोला पढ़ना जरूरी ऐ इसलेई जरूरी निं इंसान उत्थें गै बैठै उत्थें गै पढ़ना ते होर इक होर कारन बनी गेदा अज्जकल केईं पढ़ाई नेईं होंदा एड्डे एड्डे हाल बनाई लेदे अन्दर बैठी जाना नेईं पढ़न होदा केईं टैंशनां बड़ियां नौकरी टैंशन बक्खरी जे नौकरी ते टैंशन बनी गेदी इक ते पढ़ना ओह्दे लेई बी पढ़ना पौना ओह्दे लेई बी अस आखने होन्ने घरै आह्लें गी बाह्र भेजो पढ़ना ओह्दे लेई बी उ'ऐ फैसलिटी मंगा दे हां नेईं लभदी केईं बारी नेईं लभदी केइयें गी केईं बारी घर बैठे मुड़ा कुदै पुज्जी जंदा जेह्ड़ा बाह्र बैठियै पढ़ै फैसलिटी लेई बड्डे बड्डे स्कूलें कालजें पढ़े ओह् निं पुज्जी सकदे फैसलिटी बड़ी जरूरी ऐ ते लभदी हैनी सारें गी ते पढ़ना सारें लेई जरूरी ऐ बाकी केईं बारी ऐसा बी टैम आई जंदा नेईं पढ़ाई पांदे मां प्यो ते बच्चे आखदे बाद च उ'नें नेईं पढ़ाया असेंगी मां प्यो ने पढ़ांदे सारे गै न हून बस उ'ऐ चक्कर ऐ सब कुछ लेइयै देई ओड़ना बाद च नेईं पढ़न ते बाद च लास्ट आखना मां प्यो ने निं पढ़ाया जरूरी निं कोई अन्दर आफिस लाइयै पक्खे लाइयै ए सी लाइयै गै पढ़ी सकदा कल्ले बी पढ़ी सकदा कल्ले की निं पढ़ी सकदे कल्ले सारे पढ़ी सकदे जंगले च पढ़ी सकदे कुदै पढ़ी सकदे आं थल्लै बैठियै पढ़ी सकदे पैह्लें जमान्ने च लोग रातीं दीये बाली बालियै पढ़दे हे अज्ज इनवेटर आई गे ए सी आई गे पक्खे आई गे बल्ब आई गेदे ओह् लाइयै निं पढ़ी सकदे केह् फायदा फिर पढ़ाई बी जरूरी ऐ कन्नै कन्नै एह् बी दिक्खना होंदा कि किन्नी फैसलिटी प्रोवाइड होआ दी असें इन्नी बिच्च गै खुश रौह्चै हून अस आखचै नां जी असें सब कुछ चाहिदा पढ़ना फिर बी निं फिर बी जैशी मारनी ओह् कम्म थोह्ड़े ना चलदे ओह् कम्म होई गे इ'यां घरै आह्लें दा अक्खी च धूल झोंकना ओह् होई गेआ ओह् चीज ऐ बाकी पढ़ाई जरूरी ऐ सब कुछ जरूरी करना पौंदा असेंगी अस नेईं करगे अज्जकल कोई फायदा निं साढ़ा